पहले के लोग क़ालीन वो हाथ से बनाते थे एक क़ालीन को उतरने में पन्द्रह बीस मिन बीस दिन या एक महीने से भी ज़्यादा लग जाता था और आज की डेट में मसीन से वही क़ालीन बनाया जाता है दो दिन में ही बन जाता है जो हमें पैसों में भी लाभ हो रहा है उसे एक एक क़ालीन को बनाने में हमें बीस दिन या महीना लग जाता था या उससे भी ज़्यादा लगता था तो उसे बिकने में हमें दस हज़ार का फ़ायदा होता था और अब मसीन से बन रही है वही चीज़ दो ही दिन में तो हम महीनों में एक एक क़ालीन बनने में दो दिन लग रहा है तो हमें एक महीने में कम से कम दस ठू तो बन ही जा रहा है जिससे हमें लाभ उसका दस हज़ार से हमें एक लाख का लाभ हो रहा है एक एक महीने वाला जो बनने में समय लग रहा है दस हज़ार में लाभ हो रहा है और मसीन से जो बन रहा है एक महीने में हमें दस ठी बन रहा है तो हमें एक लाख का फ़ायदा हो रहा है इससे मसीन से ही हमें लाभ हो रहा है बनाने में क़ालीन क़ालीन काे ज़्यादातर बेच भी पा रहे हैं हम लोग अच्छे से तैयार कर के